हाल्लीच्या वेळान भारताची अर्थवेवस्था अर्थवेवस्थेची प्रचंड वाड जाल्या

मोठ्यो इंडस्ट्रीज ज्यो हे ज्यो भागीदारी आसा त्यो म्हटल्यार आय टी सॅक्टर फार्मास्युटिकल सॅक्टर रोड्स आनी हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेर अश्यो ह्या इंडस्ट्रीनी भारताची अर्थवेवस्थान बरी वाड करून दिल्या रोड्साचे म्हणलें जाल्यार पूर्ण भारत देशान सगळी कडेन हायवेज आनी रोड्स बऱ्या पैकी जावन सगळ्या प्रत्येक राज्यान कनॅक्टिविटी वाडयल्या धंदो वाडयला इंटरनॅट बँकिंग आनी डिजीटल पेमेंट ह्या सॅक्टरान जेन्ना क्यू आर कोड ऑनलायन पेमेंट्स डिजिटल बँकींग जीपे अशा अश्या तरेचे जेन्ना वेवस्था येयली तेन्ना फायनान्शियल सॅक्टरान ट्रांस्परन्सी आनी ग्रोथ जाली इजी पेमेंट् जाले बारीक धंदेकारांक खूब फायदो जालो ट्रांसपेरंसी वाडली फायनशयल फायनशियल सॅक्टरान खूब वाड जाली